میں اپنی فیملی کے ساتھ یاترا کرنا چاہوں گا کہیں پہ بھی گھومنا وغیرہ کیونکہ سب ساتھ میں ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ سب ساتھ میں گھومنے جا رہے ہیں فیملی ہماری ہر جگہ گھومے تو اس لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اچھا کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں کمفرٹیبل بھی فیل کرتا ہوں سرکچھت بھی محسوس کرتا ہوں اور پھر مزہ بھی بہت آتا ہے کہ ہم فیملی سب ساتھ میں ہیں اور پھر فیملی کے ساتھ انجوائے بھی ہوتا ہے اور بہت چیزیں ہوتی ہیں ہم آرام سے فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سب اپنا ہی ہے تو ہم فیملی کے ساتھ زیادہ تر پسند کرتا ہوں